हेलो अहाँ ओलासँ बाजि रहल छी हँ तऽ हमरा से अहाँके गाड़ी बुक करबाक अछि बीस तारीखके हँ हमरा जयबाक अछि दरभङ्गा हँ तऽ ओहि दिन अहाँके ड्राइवर उपलब्ध रहत ने अहाँके ड्राइवर केहन अछि ओ नीक लोक अइ ने कारण जे हमरा ओतय बहुत समय लागत भऽ सकैए जे हमरा पाँचसँ छओ घण्टा लागि सकैत अछि हँ तऽ ठीक छै अहाँके गाड़ीमे सीट कतेक अछि हम लगभग सात आठ आदमी रहब हँ तऽ ओही हिसाबके गाड़ी चाही ने हमरा हँ ई मधुबनीसँ हम जेबै हँ दरभङ्गा तक आ पुनः वापस सेहो अयबाक छै हमरा तऽ हँ तऽ ओही हिसाबसँ अहाँ देख लियौ आ हमरा से समयपर गाड़ी चाही नओ बजे हम निकलबै हँ तऽ एकदम नओ बजे अहाँके ड्राइवर आबि जायत नहि कोनो दिक्कत तऽ नहि छै एहन नहि जे फेर हम अहाँके इन्तजारमे रहि जाइ आओर गाड़ी नहि आबय हँ कियाक तऽ हमरा जरूरी अछि जेबाक अछि अगर अहाँ नहि जायब तऽ फेर हम दोसरकेँ देखबै तैँ निर्धारित हमरा कहि दिअ